में तु'सेंई पंज जि'लें दे नांऽ सनान लगी आं जेह्ड़े मिगी पंज जि'ले चेता न इक आई आ जिला उधमपुर जिला रजौरी ज़िला सांबा जिला पुलवामा ते जिला रजौरी ते होर बी बड़े जि'ले न पर में पंज जि'ले जेह्ड़े मीं चेता न ओह् तु'सेंई सनान लगी आं जि'यां होर बी आई आ इक जिला पुलवामा ते जिला अऽ सांबा ते जिला रामबन जिला रजौरी होर बी बड़े सारे न जि'ले न